जी हाँ मेरी पसंदीदा मुद्राए योग मुद्रा में आदि मुद्रा यह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसको अंगेठी अंगूठे के नोक को छोटे उंगली के आधार को छूते हुए अंगूठे को हथेली में मोड़ें जिससे की मुट्ठी बनाने के लिए चारों ओर की उंगलियों और अंगूठे के ऊपर लपेट लें इससे हमारे दोनों हाथों से किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा से हम हमारे जो सोते समय खर्राटे होते हैं तो उनसे परेशान होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस वजह से मुझे यह आदि मुद्रा पसंद है